हिकु महिला खे डांसर थियण लाइ घर खां ऐं समाज मां ॾाढो संघर्ष करिणो पवंदो आहे जंहिंमें उन जी शारीरिक ऐं सामाजिक ॿई पहिलू शामिलु आहिनि शारीरिक कठिनायूं में हुन खे वजन ते नियंत्रण करिणो पवंदो आहे मासपेशियो खे मज़बूत ठाहिणो पवंदो आहे ऐं नित लाइ शारीरिक लचीलोपन करिणो पवंदो आहे सामाजिक कठिनायूं में पुरुषशनि सां गॾु पुरुषनि सां गॾु प्रतिस्पर्धा नित शैली लाइ उन्हनि ते दबाउ ऐं पेसेवर ज़िंदगी में लिंग आधारित पूर्वाग्रह शामिलु आहिनि कई घरनि में चवंदा आहिनि की महिला डांस कंदियूं असांजे घर में हीउ सभु अलाऊ कोन्हे लेकिन अॼु महिलाऊं डांस में काफ़ी अधी अधिक अॻिते वधी रहियूं आहिनि तॾहिं बि अॼ बि इन्हनि जे असां लाइ डांस में ग घणेईं कठिनायूं अचे अची रहियूं आहिनि सामाजिक कठिनाई उहे ई जेको मां चयो की नर्तकियुनि खे कुझु विशेष शैलियूं खां अपाइणो पवंदो आहे पुरुषनि सां सामिनो करिणो पवंदो आहे पुरुषनि सां गॾु असांखे डांस करिणो पवंदो आहे त कई घरवारा उन ते राज़ी न क न थींदा आहिनि इन्हनि कठिनायूं जे अलावा शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य जी समस्याऊं जो सामिनो करिणो पवंदो आहे जेको की उन जे केरियर ऐं जीवन खे प्रभावित कंदो आहे मां पंहिंजे जीवन में हिकु नालो आहे तव्हां सभिनि ॿुधो हूंदो सुधा चंद्रन सां काफ़ी प्रभावित थी रही आहियां हिकु एक्सीडंट में हुन पंहिंजो पेरु गवाए छॾियो लेकिन हुन हार न मञी जयपुर वञी करे आर्टीफिशल पेरु लॻाए आई ऐं अॼु ॾिसो केॾो नाम कमाए रही आहे पंहिंजे डांस खेत्र में उन सां मूंखे ॾाढी प्रेरणा मिली ऐं उन खे ॾिसी करे मां बि धीरे धीरे डांस जे खेत्र में पाण खे अॻिते वधाए रही आहियां